स्थानीय अखबार जे भी छै सभमे सभटा खोज जे खोज होइ छै ओ तऽ एक बेर एहन लागै छै जे खोज होइसँ पहिने तऽ नहि छपि जाइ छै तत्ते जल्दी सभमे ई प्रतिस्पर्धा छै जे के कतेक जल्दी जे छै से सन्देशके पाठक तक पहुँचेतै तऽ तहि दुआरे जे छै जे सभ एहिमे तत्पर रहै छै जे जतै कोनो खोज भेलै आओर एकरा कहियो कि जे अतिश्योक्ति अलङ्कार कि हनुमान की पूँछमे लग ना पाइ आग सीरी लङ्का जलन लगी मने आगि लगबो नहि केलै ता लङ्का जरि गेलै तेहने होइ छै जे खोज भेलै नहि ता अखबारमे छपि जाइ छै हँ कखनौ काल कोनो एहन रहै छै जे विलम्बसँ आबि जाइ छै एक दो दिन लेकिन जे भी खोज होइ छै नव खोज ओ सभ अखबारमे स्थानीय अखबारमे आबिते टा छै ताहि दुआरे एहिमेसँ एहन कोनो खोज नहि होइ छै जे नहि आबै सभ खोज आबै छै